अंजी आं हां होंदा कक्ख निं ऐ तुस इद्धर आई जायो ऑफिस आई जायो इत्थें डॉक्यूमेंट जमा कराई देओ अपने ते अपना ओह् लेई लैओ कनेक्शन लेई लैयो ते बाकी असें अपनी दिहाड़ी लेई लैनी ते तुस सौ मीटर कनेक्शन दे स्हाब कन्नै सौ मीटर तार रक्खी ओड़ो ते तार रक्खी लैओ थोह्ड़ी हारा

ओह्दे बाद अपनी लेबर इयै सत्त सौ रपेआ ते बाकी जेह्ड़ा खर्चा तार दा थुआढ़ा होना आं साढ़ी इत्थें सांबा दुकान ऐ साढ़ी इद्धर आई जाना दुकान पर इत्थें ते तुस अपना एड्रेस दस्सो में आई जाह्गा शामीं लै चलो में पेमेंट कन्नै दुकान उप्परा लेई आह्गा पर तुस पौढ़ी लेई आवेओ चलो ठीक ऐ तुस व्हाट्सऐप च पाई ओड़ो ठीक